नोंथाङा गारिखौ मोजां सालायनो हायोदा जों सिलंआव थांगौमोन मोनसे मोनसे गार्देनआव थांगौमोन लामायाबो बिराथ गेददा गेददि लामाया गोजानथार फिस्ला फिस्लि अखा हाबाय थानायजों फिस्ला फिस्लि जायो नोंथाङा गारिखौ मोजां सालायनो हागोन दा लामाया गोजान लामा जाबाय आरो नों नुब नुबाय नुफेरबाय दा जायगाफोरखौ मोजाङैनो नों जोंखौ मोजाङैनो दैथायलांनो हागोन दा नोंथाङा गारिखौ मोजां सालायनो हायोब्ला नोंथांखौ जों लानानै थांनोसैमोन जों गासै लोगोफ्रा दङ दस जनसो दङ जों बे नोंनि गारिजोंनो जों गासिबो थांजोबसिगौमोन लोगोफ्रा नोंथाङा मोजां दैथाय हरनो हायोब्ला लां लांनो हायोब्ला नोंथांजोंनो जों नोंथांनि गारिखौ लानानै थांसिगौमोन नोंथाङा जोंनो जायगासिम लानानै थांदो जों नोंखौनो लानानै थांसिगोन आरो बेसेबां बेसेबां बेसिम थाङोब्ला जोंनि बेंटलनिफ्राय थाङोब्ला सिलंसिमावहाय बेसेबां लागोन गारि भाराया थांनायनि फैनायनि आरो थाव खरसा बेसेबां थांगोन आरो नोंनि फकेट मानि आग्लायनाया जों होनाय भाराया बेसेबां आग्लायगोन नोंथाङा बिखौ खिन्थानो हागोन्ना एसे जों ओंखारनाया नै दा दुइथासोयाव ओंखारसिगौमोन ओमफ्राय नोंथाङा दानो फैनो फैनो हासिगोन जोंखौ दोनलांनो जों रिदि जाखाबाय नै जों सिलं सिलंसिम थांगौमोन नोंथाङा फैदो